جی ہاں میرے علاقے میں مذہبی رسومات سے وابستہ کاروبار کئی معاثر جدید دور کے چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں یہ چیلنج سماجی اقتصادی ٹیکنالوجی سے متعلق اور ماحولیات سے جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں تفصیل درج ہے جدید اور ٹیکنالوجی کاروبار آن لائن خریداری اور ای کامرس کی وجہ سے پوجا کا سامان مذہبی کتابیں جدید اور مالائیں اور لوگ آن لائن آڈر کر لیتے ہیں جس سے چھوٹے دکاندار کی فروخت متاثر ہو رہی ہے موبائل ایپس کے ذریعے آن لائن پوجا بک کروانے کا رجحانات بڑھ رہا ہے جس سے مقامی پنڈت یا مولوی کی براہ راست خدمات کی ضرورت کم ہو رہی ہے ماحول باتیں ضوابط اور پابندیاں مٹی سے یا دریا میں چڑھاوے ڈالنے جیسی روایت پر ماحولیاتی قوانین کے تحت پابندیاں لگ رہی ہیں